گوتم بدھ نگر ضلع كی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ ضلع بھی بہت پرانا ہے جیسے كہ ہم سب جانتے ہیں كہ اس ضلع نے بہت زیادہ بہت تیزی سے ترقی پكڑی ہے اور اسی كی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ ہوٹلس ریسٹورینٹس ماركیٹس ماركیٹس میں نئی نئی طرح كی شاپس شوز شاپ اور الگ الگ طرح كے شاپس كھولی گئی ہیں كیوں كہ اس ضلع نے بہت تیزی سے ترقی پكڑی ہے اور یہ اس كی اس ضلع كی روٹس جو ہے اس كے بارے میں رامائن میں بھی بتایا گیا ہے اور یہاں پر گوتم بدھ نام كے ایک بدھا رہتے تھے جن كی وجہ سے یہ گوتم بدھ نگر ضلع كی ضلع كا نام پڑ گیا ہے اور وہ بہت فیمس بدھا تھے جن كا كافی جگہ رامائن گیتا بھگوت بہت ساری جگہوں پر نام ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی مشہور كاراواس ہے جہاں پر قیدیوں كو سزا دی جاتی تھی پرانے سمے میں یہاں پر ایک درون آچاریہ كا آشرم بھی ہے جو بھی جو وہ بھی بہت مشہور ہے اسی ان ساری وجہوں كی وجہ سے گوتم بدھ نگر ضلع بہت مشہور ہے